असांजे हिते गुजरात में सोमनाथ द्वारका जूनागढ़ सभु मस्तु स्थल आहिनि मूंखे बि सर्दीअ जे मौसम में वणंदो आहे सोमनाथ द्वारका घुमणु वेंदा आहियूं छुटियुनि में हितां जो सुठो यात्रा करण जो मज़ो ईंदो आहे असांजे हेॾे कछ रण में बि घुमण जो जाम मज़ो ईंदो आहे गुजरात में सोमनाथ द्वारका जामनगर मस्तु मस्तु मंदर आहिनि घुमण जो मज़ो ईंदो आहे असां वेकेशन में वेंदा आहियूं